म्हजी सगळ्यांत दुस्मान वस्त म्हळ्यार हेन्ड बेगां खांद्याक लावपाची पर्स हांव एक शिक्षक जाल्ल्यान म्हाका वर्साक दोन तरी हेन्ड बेगां लागतालीच

पूण तातूंतली कितें वस्त ह्या सायडीन तोप त्या सायडीन तोप अशें करून तेका बुरांक पडप नाजाल्यार तीन म्हयने जावंचे पयली ताचे खांद्यांक लावपाचे पट्टी तुटप अशें करून वर्साक म्हाका दोन नाल्यार तीन हेन्ड बेगां लागताल्योच म्हजें आनी त्या हेन्ड बेगाचें केन्नाच पटून गेल्लें ना हांव त्यो घेवपाक जाय म्हण बरोबर घेता पयर हांव म्हापशें बाजारांत गेलें म्हजें पयलीचें हेन्ड बेग म्हणजे खांद्यांक लावपाची पर्स वायट जाल्ली कोचिल्ली ती हांव बाजारांत वचून एक बरी घेतलें म्हण गेलें आनी एक बरीशीं तातूंतली तातूंत बरी येतली अशीं समजून हांवेन ती हेन्डबेग घेतली आनी घरा आयलें घरा येवन वेवस्थीत तेका पळयत जाल्यार बाबा आजूबाजून चांचपून सारकें पळय जाल्यार भितरल्यान ताका बारीक बारीक बुरांक पडल्यात पयली सारकीं पळोवपाक जाय आशिल्लें चूक म्हजी आशिल्ली पूण घरा येवन पळोवपाची म्हाका बुद्द आयली बारीक बारीक बुराक पडल्यात परत तशेंच नीट हांव बाजारांत गेलें तरी बरें बाजार म्हगे घरा कडच्यान लागींच आशिल्लो ती पर्स हांवेन थंय दिली दुसरी पर्स घेतली ह्या पर्सीचो म्हाका सांगता इतलो म्हण म्हाका वीट येता इतलो वीट येता कारण केन्नाच त्यो पर्स्यो बरी बाबा वर्स दोन वर्सा आयली अशें ना कितें ना जाल्यार कितें जावप आयज तांची चेन वच फाल्यां ताचो पट्टो हे जाता नाजाल्यार खंयच्यानय तरी तेकां बुरांक तरी पडटा असो आमी त्यो हेन्ड बेगो म्हणजे खांद्या लावपाच्यो पर्सो सामक्यो म्हणजे सामक्यो विटयतात पयलीं साकून म्हाका ही खांद्यांक लावपाची पर्सी केन्नाच आवडली नात